وعلیکم سلام ہاں بولیے کون بول رہے ہیں اوہ میرے اسٹوڈینٹ بول رہے ہیں اچھا بولیے اسکول کا کیا حال ہے پڑھائی وڑھائی کیسی ہو رہی ہے

یعنی ایک سیکشن میں تقریباً پچاس بچے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ آپ پیچھے بیٹھتے ہیں تو استاد کی آواز آپ تک نہیں پہنچتی ہے اچھا وہ استاد کون ہے تھوڑا نام بتا دیجیے اس سے ہم باتیں کریں گے تاکہ آپ کو کہیں کہ آگے بٹھا دیا جائے اوہ خان نام ہے اچھا پڑھائی وڑھائی کیسی ہو رہی ہے پڑھائی اچھی ہو رہی ہے نا گھنٹی میں ہوں

ہوں ہاں اچھا اچھا اس کے بارے میں اسکول میں میٹنگ رکھی جائے گی اور بات رکھی جائے گی کہ اس کی روشنی پر کچھ بات کی جائے تاکہ بچے بہت سیکشن میں رہتے ہیں اس سے روشنی یعنی بچے تک آواز نہیں پہنچتی ہے ان شاء اللہ کیونکہ ٹیچر کی تھوڑی کمی ہونے کی وجہ سے ہم نے ایک سیکشن میں اتنے بچے کو رکھیں ہیں اور ایک دو مہینہ کے اندر ٹیچر کی تقرری کی بحالی ہوگی ان شاء اللہ آپ کی درستگی کردی جائے گی اور بچے ایک گروپ میں کم سے کم پندرہ دس رہیں گے تو تاکہ سب بچے سن سکیں اور بتائیے اسکول کی خوبصورتی کے بارے میں اچھے ہیں نا آپ کو اچھا لگا نا کیسی پڑھائی وڑھائی ہو رہی ہے ہوں وہ تو ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے کچھ کسٹ اٹھانا ہی پڑتا ہے کھانے وہ کھانے میں دیکھیے گا تو کیسے تعلیم حاصل ہوگی ہاں ہاں یہ بھی بات ضرور کی کہ ابھی حالات حاضرہ خوشحالی کی وجہ سے ان شاء اللہ اس پر توجہ کریں گے کہ کیسے ہو اس کی درستگی کیونکہ اسکول ہے بچے روپئے مہینے میں نہیں دیتے منتھلی دینے میں ہچکچاتے ہیں اس کارن خوراکی صحیح نہیں کھلایا جاتا ہے ان شاء اللہ اس پر بھی بات رکھیں گے میٹنگ میں اور ان شاء اللہ آپ کی ہر بات کو پوری کردی جائے گی صحیح ہے تب صحیح ہے خدا حافظ